हून जियां अस तुसें सारें गी सनाने कि अस अपने ब्यापार च डोगरी गी कि'यां बढोतरी देई सकने आं डोगरी बिच अस कोई बी काकल पत्तर बनाई सकने जेह्दा अस कोई बी कम्म अस डोगरी च करी सकने आं ओह्दे कन्नै कन्नै डोगरी च अस डोगरी बिच पेसे दा लेन देन बी करी सकने अगर होई सके तां अस करी सकने ते ओह्दे कन्नै असेंगी डोगरी आसान थोह्ड़ी आसान थुहाड़े आस्तै साढ़े बूर्जगें आस्तै थोह्ड़ी आसान रौंहदी ऐ उसी अस अच्छे तरिके कन्नै करी सकने आं ते हून जि'यां लोक हिन्दी च करदे न बड़े सारे लोक साढ़े ग्रां आह्ले उ'नें गी समझ नेई औंदी ऐ अगर काकल पत्तर गेै डोगरी च होन ते साढ़ा ब्यापार जेह्ड़ा ऐ उसी बढौतरी थ्होई सकदी ऐ ते सारे आने आहला जो बी करग उसी अपने ब्यापार गी बड़े अच्छे तरिके कन्नै बढावा देई सकदे न